हैलो मां सपना थी ॻाल्हायां मां गाॾी बुक कई हुई उल्हासनगर खां दाद दादर सिद्धीविनायक मंदर लाइ त अञा ताईं ड्राइवर आहियो कोन्हे हाणे छह थी विया आहिनि मां पंजे बजे फोन कयो कलाक खां फोन कयांसि थी हाणे उहो फोन बि नथो खणे हाणे छह थी विया आहिनि जाम देरि थी वई आहे त हाणे असां नथा वञूं तव्हां भले जेकी असां तव्हांखे पैमेंट कई हुई उहो तव्हां भले हाणे रिटर्न कयो